हलो हाँ जी बोलिए हाँ जी सर बताइए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ क्या क्या चाहिए आपको हाँ जी मिल जाएँगे सारी कंपनियों के सूज़ हमारे यहाँ अवेलेबल मिल जाएँगे क्या साइज में चाहिए आपको अच्छा नौ नंबर में चाहिए ठीक है सर क्या बोलते है यह एसियन कम्पनी का दिखा सकता हूँ मैं आपको सर वैसे तो अभी कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं है हमारे यहाँ पर लेकिन अगर आप जैसे कॉम्बो में लेते हैं या दो सेट या तीन सेट लेते हैं या फिर मतलब जो एम आर पी रहता है उस पर हम आपको ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट कर देंगे जैसे कोई भी सूज़ वग़ैरह जो है वह या पन्द्रह सौ रुपये के हैं तो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट करने के बाद आपको बारह सौ तक के पड़ जाएँगे नहीं सर यह वाला जो डिस्काउंट है वह हमारा जो है वह फ़िक्स है हम कस्टमर को हमारे तरफ से देते हैं ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऑफ़र वग़ैरह आता है कम्पनी की तरफ से तो हम टेन पर्सेंट या फ़िफ्टीन पर्सेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं तो वह जो जूते देते हैं जो पन्द्रह सौ के वे आपको हज़ार रुपये या साढ़े ग्यारह सौ के आस पास पड़ जाएँगे नहीं नहीं सभी कम्पनियों का नहीं वे अलग अलग ऑफ़र सीजन के हिसाब से आते रहते हैं कि किसी कम्पनी का इस्टॉक है मतलब कुछ ज़्यादा है या नया कोई सूज़ वग़ैरह लॉन्च करा है तो उस हिसाब से डिस्काउंट चलते हैं हमारे यहाँ जी हाँ क्या क्या साइज़ बताया था नौ नंबर दिखाना है आपको

अब वइट और ब्लेक में दिखाएँ आपको जी सर सर ठीक है सर यह देखिए यह आपको नौ नंबर सूज़ में यह पहन के देखिए कैसा हो रहा है कम्पनी का जूता अच्छा ब्लैक सोल में आपको ब्लेक चाहिए जी हाँ तो यह देखिए सर जी हाँ तो एडीडास मैं आपको दिखा देता हूँ सर यह देखिए यह आपको सूज़ एडीडास में कैसे रहेंगे ठीक है सर इसको पेक इसका पेक करा दूँ सर इसका रहेगा अट्ठारह सौ रुपये और डिस्काउंट करने के बाद आपको यह पड़ जाएगा चौदह सौ चालीस का जी सर ठीक है सर पेक करवा देता हूँ ठीक सर थैंक यू